असां ॻाल्हि शुरू कयूं था धंधे जी धंधे में माण्हू छा कंदा आहिनि की पंहिंजे घर मां पैसा विझंदा आहिनि पांजे घर मां शयूं विझंदा आहिनि छाकाणि की उन्हनि जो धंधो वधीक हले वधीक कमाई थिए उन्हनि खे वधीक फ़ाइदो थिए हाणे असांजे हिते छा आहे जीअं माण्हू धंधो चालू त कनि था पर हुन में छा आहे हुननि वटि पैसा एतिरा कोन आहिनि पैसा हेतिरा कोन आहिनि त उहे सोचनि ता की असां वटि हेॾा पैसा कोन आहिनि जेतिरा पैसा आहिनि असां हुननि में धंधो चालू करे छॾूं हू चालू कनि बि था हुननि जो धंधो सुठो बि थो हले पर हुन में छा आहे हो अॻियां वधण जी नथा सोचनि हुननि वटि जेतिरा पैसा आहिनि होतिरे में ई उहे चवनि ता की भई असां एतिरे में धंधो कंदासीं जीअं बैंकू आहिनि अॼुकल्ह लोन ॾियनि थी उहे लोन वठी करे पंहिंजो धंधो नथा वधाइनि अगरि उहे पंहिंजो धंधो वधाइणु चाहिनि त बैंक तयारु आहे लोन ॾियण लाइ लोन ॾियण लाइ बि तयारु आहे त उहे वधीक धंधो कंदा त उन्हनि खे वधीक फ़ाइदो थींदो ऐं जीअं वधीक फ़ाइदो थींदो त अॻियां उन्हनि खे पेसा ॾिसणु ईंदा त उहे पाण ई अॻियां वधण जी सोचंदा पर हितां जा माण्हू धंधे लाइ सोचनि ई कोन था छाकाणि की हिते घणा ई अहिड़ा धंधा आहिनि की भई हिक ॿिए जे लाइ नथा कन ॾियनि